हॅलो आं हय हय म्हाका तुजो कोन्टेक्ट दिला कोणे हांव सद्याक केलकत्ता रावतां कलकत्ता गोंयाक येवपा आसा म्हाका पीक करपाक जाय आसलें मोपा एरपोर्ट सावन म्हजी फ्लायट आसतली लायक अरावंड फायफ क्लोक बीन पावतली आमी एर एरपोर्टार मोर्नींग फायफ क्लोक आमी चार जाणा आसा टॉटल हय हय म्हणल्यार कितली आसतली तुजी चार्जीस कितले आसतले म्हाका हय बट मोपा सावन पीक करून म्हाका केप्यां हाडपाचें

पांच पांच हजार फ्रोम मोपा सावन केप्यां येवपा पांच हजार घेतलें तूं हय तूं तूं खंय रावता तें तें म्हाका प्रोब्लेम ना न्हू पूण हांव हांव पयलीं गोंयात गोंयाचेच हांव हांव काय भायलें न्हू कित तूं म्हाका पांच हजार चार्ज करता ना तूं तुका हांव लाश्ट तीन हजार दिवपाक शकता तुका जाता जाल्यार म्हाका सांग तशें आमचे खूब आसा ड्रायवर खूब आसा ड्रायवर पांच हजार खूब जाले तुजे ना ना बाबा जायना आसूं सॉरी पांच हजार खूब जाता बरें नाका म्हाका थेंक यू